ہلو جی میم وہیں پہ بات ہو رہی ہے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں یہ کب سے ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ آئیے میرے کلینک پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں پھر میرا دوکان نو بجے سے رات میں دس بجے تک کھلا رہتا ہے آپ آؤ پھر ہم آپ کو جانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پریشانی ہے آپ کے آنکھ میں پھر ہم کریں گے آپ کسی ٹائم بھی آ جاؤ ہم آپ کو دیکھ لیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے پھر اس حساب سے ڈسکس کر جس ٹائپ کا چشمہ لگے گا دیکھیں گے اس ٹائپ کا چشمہ آپ کو کب سے زیادہ ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے سے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ آؤ میری کلنک پر پھر ہم آپ کو میرا کلینک نو بجے کھل جاتا ہے رات میں دس بجے تک کھلا رہتا ہے آپ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہو جس ٹائم آپ کو آنا ہو ٹھیک ہے تھینک یو